क'क्राझार जिल्लायाव गोबां मोजां मोजां कलेजफोर दं मेडिकेल कलेज इउनिभारसिटि सि आइ टि आर'नाय कलेज आरो गोबां मोजां मोजां कलेज दं बर' मिडियाम इंलिस मिडियाम फोर दङ आरो प्राइभेट कलेजबो दं

गामिफोरावबो गोबां फिसा फिसा स्कुलफोर दं एल पि स्कुल बेबायदि प्राइभेट स्कुल बेफोरबायदि दङ गोबां मोजां मोजां आं कुयसन ख्लासफोर ट्रेमिसनफोरनि थाखाय गैया गैथ'आ

बेफोरबायदि मोजां मोजां कलेजफोर दं क'क्राझार जिल्लायाव सोलोंथायफ्रा